हॉस्पिटल मे साफ़ सुथरा करै छोटे मोटे हॉस्पिटल छै मगर साफ़ सुथरा करै छै सब अथी सब मेस्तर सब आ की कहै छै डागडर बैठै छै देखै छै सुनै छै दूटकिया हॉस्पिटल छियै